नमस्ते आपका रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है बहुत ही खूबसूरत है अच्छा तभी ये बहुत ही खूबसूरत है बालाघाट में अभी तक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं आया दिखा आप यहाँ की सबसे खास डिश बताइए कौनसी अच्छा और अच्छा पनीर का ना पनीर की सब्ज़ी का नाम क्या है अच्छा ठीक है ना आप ऐसा करिए एक पनीर दे दीजिए और ये दो कुलचे दे दीजिए और एक ज़ीरा राइस दीजिए और पापड़ सलाद और एक पानी की बौटल दे दीजिए नहीं प्लेन पापड़ दीजिए और नहीं नहीं मीठे में मैं बाद में बताती हूँ आप थोड़ी स्पाइसी रखिएगा

सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी है बहुत अच्छी है और आपका शेफ़ कहाँ का है अच्छा अच्छा हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ और कौनसी डिश है अच्छी चलिए नेक्सट टाइम आते हैं फिर और यहाँ मीठे में क्या है अच्छा तो आप दे दीजिए रसमलाई दो रसमलाई दे दीजिए नहीं बस आप बिल बना दीजिए आपका यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और फ़ोनपे लेते हैं क्या आप ठीक है तो आप बिल बना दीजिए और ठीक है चाय भी मिलती है क्या यहाँ अच्छा तो आप चाय भी पिला दीजिए हाँ हाँ चाय भी बहुत अच्छी है नहीं नहीं बस अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर ऑर्डर करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू चलिए फिर मिलते हैं हाँ जी ठीक